पहले हम बहुत अच्छा से गाना गाते हैं मेरी दादी मेरी मामी मेरी मम्मी भी सिखाती है बहुत अच्छा लगता है हमको उनका बहुत अच्छा लगता है बहुत गाते हैं अब गाना गाने में हम घबरा जाते हैं तो जो बच्चे हैं वह भी कहते हैं कि चलो हम अभी में गाते हैं गाते गाते फिर गाना गाते हैं फिर गाने गाए लगे फिर भूल जाते है मैं मैं बुड्ढी हो गई इसके लिए वो कुछ दिमाग से कम आता है वरना अच्छे से गाना गाती हूँ कि बहुत अच्छा पसंद लगता है बहुत गाते हैं भजन भाव गीत सुहार हर एक चीज़ गाना गाते हैं सब आता है सब कोई अच्छा लगता है मेरी पोती जब मेरा पोता भया तो सुहार गाते हैं तो सुहार में हम घबरा जाते हैं तो मेरी बेटी कहती है कि चलो हम हम भी गाते संगी आपके तो गवा लेते है तो भी गाए अच्छा लगता है वे में बहन अपने बहनेरी गये मारे बहन कहीं कि लोग कहन कि गाओ गाओ मौसी गाओ गाओ में गाते हैं कहीं भूल जाते है फिर को भी गाते हैं चलो गाओ गाओ बहुत अच्छा लगता है बहुत सुंदर तू गाती है कोई साथ लेता है तो मैं खाती हूँ अच्छे से गाते हैं वह गाना अच्छा गाते हैं पहले बहुत से हम गाना हम गाते हैं बहुत अच्छा लगता है हमको

कोई उनका भी नहीं रहता है वो लाते है हमको अच्छे से गाना गाते हैं